कृषिके लेल जल स्रोत की छै कृषिके लेल जल स्रोत छै जैसे आसपासमे जकर खेत छै ओकर आसपासमे जे छै नदी छै ककरो ककरो खेतके आसपाससँ जे छै नहर जाइ छै ओ पास होइल छै तऽ ओकरासँ जे छै कृषिसँ जल पटाबै छै आओर लगातार जल आपूर्ति कोनो योजना छै लेकिन योजना तऽ बहुत सारा छै लेकिन हमरा पता नहि छै तऽ से खातिर ढेर सारा मतलब योजना छै जमीन सिंचाइके ई अछि मतलब जमीन सिंचाइ पटाबै खातिर जे छै पोखरि भी छै जैसे कुआँ छै बोरिङ्ग छै कोइ कोइ जे छै पोखरिसँ पटाबै छै पानि मतलब बोरिङ्ग लगाकऽ पटाबै छै कोइ कोइ जे छै कुआँसँ जे छै ककरो पासमे जे छै घरके पासमे जे छै खेत रहै छै तऽ ओ जैसे सब्जी उब्जी लगाबै छै तऽ ओकरा की करै छै कुआँके साथ देने रहै छै तऽ कुएँसँ पानि निकालि निकालिकऽ मतलब पटाबै छै आओर ककरो ककरो जे छै खेत छै तऽ ओकर खेतके आसपासमे जे छै बोरिङ्ग मतलब लगल रहै छै तऽ बोरिङ्गमे मशीन जोड़िकऽ खेतमे पानी उनी पटाबै छै आओर पटाबै छै